हमारे अनुसार हिंदी भाषा के सामने आधुनिक दुनिया हमें बहुत सी चुनौतियों जैसे की अन्य भाषाएं जो की लोग बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं पर हिंदी भाषा पर उतने ही अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं लोग सामान्य बहुत सारे तौर पर अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा अपना रहे है और हिंदी भाषा का कम उपयोग कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र के लोग हैं जो हिंदी भाषा को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं पर अंग्रेजी भाषा की वजह से वो समझ नहीं पाते हैं लोगों की बातों को और भावनाओं को क्योंकि आज कल स्कूलों में ज़्यादातर अंग्रेजी भाषाओं को पढ़ा ना शुरू हो गया है और हिंदी भाषाओं को बस एक विषय के रूप में देखा जा रहा है और हिंदी भाषा का उपयोग भी बहुत कम हो गया है और अंग्रेजी भाषा के बारे में लोगों को ज़्यादा बताया जा रहा है क्योंकि हर भाषा की अपनी अपनी एक अलग भाषा है जिस वजह से अंग्रेजी भाषा को एक सामान्य भाषा के रूप में बना दिया गया है तो यह भाषा बस क्षेत्र तक सीमित रह जा रही है और अंग्रेजी भाषा को हर जगह ही उपाधि प्राप्त हो चुकी है